جی ہاں میرے گھر میں ایل پی جی کنیکشن گیس کا ہے کیونکہ یہ روزمرہ کی ایسی چیزیں ہیں جس کے بنا لوگ نہیں رہ سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ کئی دنوں تک فون یا انٹرنیٹ کنیکشن کے بنا رہ لیں موبائل فون اور انٹرنیٹ کیفے کی بھرپائی کر دیتے ہیں لیکن خود اپنے پریوار کے لیے کھانا نہ بنا پانا پیسے کی بربادی جیسے لگتا ہے ساتھ ہی یہ بھی کافی صحت کے لیے فائدے مند ہے اور زیادہ تر ہندوستان کے عوام ایل پی جی پر گزارا کرتے ہیں کیونکہ یہ صاف استعمال میں آسانی اور جلدی ہونے والا ہوتا ہے سرکار دس لاکھ روپے پرتی سال سے کم سبسڈی سرکار ہمارے لوگوں کو سبسڈی بھی دیتی ہیں جس سے کافی یہ ہوتا ہے پہلے کے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ ایل پی جی لینے کے لیے ہم لوگ جاتے تھے ایل پی جی سے پہلے لکڑی پہ کھانا بناتے تھے اس میں کافی پریشانیاں دشواریاں ہوتی تھیں جنگل جانا پڑتا تھا لکڑی کاٹنے کے لیے اور اس کے بعد جنگل جا کر کے پھر لکڑی کاٹ کر کے لانا اور اس کو سکھانا پھاڑنا چیرنا اور اگر بارش کے موسم ہو تو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایل پی جی کے آنے سے کافی فائدہ بھی ہوا ہے جیسے اسے سنبھالنا آسان ہے ایل پی جی کو سنبھالنا آسان ہے کیونکہ نوب گھمانے سے یہ ترنت چالو اور بند ہو جاتا ہے کھانا بناتے سمے یہ کافی اپنے کنٹرول میں رہتا ہے کے حساب سے الگ الگ لکٹور ان میں رہتا ہے کتنا فلیم چاہیے وہ اپنے ہاتھ میں رہتا ہے تیزی سے کھانا پک جاتا ہے ایل پی جی میں کافی لکڑی کی مقابلے میں کافی جلدی کھانا بن جاتا ہے اور رسوئی گھر میں یہ اس میں گرمی کے دنوں میں کافی گرمی کم پڑتی ہے ایل پی جی میں اور اس سے جو ہونے والے لکڑی سے اٹھنے والے دھواں سے جو نقصان ماحولیات پہ جو نقصان پڑتے ہیں اس پر سے بھی کافی بڑھیا ہوتا ہے کہ نقصان نہیں پڑتے ہیں اور رسوئی گھر میں برتنوں میں داغ نہیں لگتا ہے جس سے داغ لگ جاتا تھا یہ آسان چیز ہے